جی جزاک اللہ بھائی آپ استقبال کیے اور آپ کے پاس میں ساریز میں کیا کیا ورائٹیز ہیں صاحب جیسے کہ پارٹی ویئر ہے ڈیزائنر ویئر ہیں اور ڈیلی ویزیز کے ہیں جی جی جی جی اچھا آپ کے پاس میں نیٹ میں ہیں کیا ساریز جیسے کہ اب ڈیزائنر نیٹ ساریز چل رہے ہیں

آپ آپ ایک کام کیجیے جناب پہلے آپ کے پاس میں کیا ورائٹیز ہے وہ تھوڑا سا بتا دیجیے مجھے جیسے کہ فیشن ورائٹیز ہو گئے اور ڈیزائنر ورائٹیز ہو گئے

جی وہ وہ ریڈ ریڈ والا بتائیے اچھا یہ قیمت قیمت کیا رہیں گی صاحب آپ جو منیکلس بتا رہے ہیں وہ یلو کلر کی جو ساری ہے اس کا قیمت بتائیے

اچھا جی ٹھیک ہے تھینک یو صاحب شکریہ بہت بہت بہت اچھی ورائٹیز ہے آپ کے پاس میں جی پھر انشاء اللہ وزٹ کروں گا میں آپ کے پاس میں انشاء اللہ بالکل بالکل جی شکریہ